बीहन हमसब खेत मे गिरबै छी मिट्टी मे तब जाके मिट्टी मे पौधा तैयार होइ छै तकरा हमसब फेर खेत मे लगबै छियै ओकरा पौधा के बड़ा करै छियै जैसे की झिंगुनी उँगनी के भी बीछन खेत मे एगो बीछन झिंगुनी से कए बीज निकाल के ओकरा खेत मे गिरा के आओर कई सारा पौधा लगऽबै छियै जैसेकि कलम भी लगायल जाय छै आमके जाहिमे होइ छै की थोड़ा सा छिलका छिल दै छै आ ओकरा मिट्टी लगाके आ चट्टी बला बोरा से ओकरा बाँन्ध दै छै तब जाके ओहिमे थोड़ा थोड़ा सौर दय दै छै जे तब ओकरा हल्का नीचे से काट के कलम तैयार कयले कर लेल जाइ छै फेर होइ छै की लीची मे भी वैसे ही कलम तैयार कोनो पौधा आहाँ बनाउ तऽ ओना कलम लगायल जाइ छै इहे सब कलम मौजूदा पौधा के तैयार कयल जाइ छै पौधा एसा ही तैयार कयल जाइ छै जैसे की अहाँ कोइ भी पौधा लगाउ एसे लगा सकै छी की अहाँ अपना खेत मे कही पर भी अपना जमीन पर चाहे दूसरा के जमीन मे भी लगाबे के अहाँ बता सकै छियै